हेल' मा दङो नोंनियालाय ए माबाहाय आं एसे माबा ओइ हाथायाव दुमनि हाथायाव थांनो सान्दोंमोन र' नों खामानि दङ ना गैया ए माबा एसे बे फरनिचाराव दुमनियाव बिदिनो माबा फिसा बिला चेयार फालेंफोर नायनो थांनो सानदोंमोनहां थांनो हागोनब्लालाय ए मा बायगोन नोंलाय नोंबो फालें आन' ए मा बेसे बेसे लागोनथाय माबा बक्सखाल माबायाव बै बक्स फालेंआवथ' साथि हाजार होन्दो होनोहाय ओमफाय दाबा बेसेयाव मोनबोगोन मा दंफांनि लाबोगोन नोंबा ए आंबो गाम्बारिखोनो मोनब्ला लांनसै गाम्बारिनिया माबायदिथाय गाम्बारिखो साबसिन होनोलाय माथो इखोबो ए जायोब्लालाय एसे खमाव जायोब्लालाय बक्सखो माबाखोनो फालेंखोनो दान होननोसैब्रा माबानानै दंफांफोरखो मोजां नायनानै आरो चेयारफोरखो ओमफाय बे ड्रिसिंफोरनिखो एसे गाम्बारिफोरनि होनोसै ओमफाय ओरैनोथ' बै गरे दंफांफोराथ' गुन सुखायोना ओमफाय

दे नों हायोब्लालाय माबा रबिबारै फैदो गाबोन सानसे दंबावो नालाय सानैजों थांसै अ दे दे दे